हां जी मैम आइए हमारे मॉल में आपका स्वागत है नहीं नहीं आप बेफ़िक्र नहीं बेफ़िक्र रहिए हमारी नहीं नहीं हमारे इधर ऐसा हे फ़स्ट टाइम जो कस्टमर आता है उसको टेन पर्सेंट का ऑफ़ मिलता है जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए आपको मिल जाएगा और हमारे पहले कस्टमर को दस पर्सेंट का ऑफ़ रहता है और आप यहाँ हमारी दुकान पे आए हो तो क्वालिटी की भी फ़िक्र नहीं है आप यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हो आपको पसंद नहीं आता है तो तीन दिन में आप एक्सचेंज कर सकते हो हमारे इधर क्वालिटी भी अच्छी है रेट भी पूरा जो रेट है वो भी आपके लगभग ही रहेगा आपको किस टाइप से मतलब चाहिए गाउन नॉर्मल चाहिए नॉर्मल चाहिए उसमें स्टार्टिंग रहेगी मैडम चार सौ से पाँच सौ रुपये और कभी आप थोड़ा और मतलब हैवी का लेते हैं सिल्क उल्क के कपड़े पे तो वो आपको मिलेगा आठ सौ रुपये का जी जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए हमारे जो वो है ना वो आपको वहाँ पर ले जाइएगा वहाँ से आप देख लीजिएगा वहाँ पर आप देख भी सकते हैं देख सकते हो कैसा है आपको और आप घर ले जाके नहीं पसंद आता है तो आपको तीन दिन का टाइम रहेगा आप घर से आके रिटर्न भी कर सकते हो हमें जी जी जी जी बस मेरी जो ड्रेस है ना उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए कुछ उसको होना नहीं चाहिए और आपको तो आपका पेमेंट रिटर्न हो सकता है

ठीक है मैम ये आपको ड्रेस पसंद आ गया आपको रख दूँ ठीक है थैंक यू मैम हमारी दुकान पे आने के लिए आपका दिन शुभ हो